नव पीढ़ी आओर पुरान पीढ़ी दुनूके बीचमे आइ जे छै से आइके दरमियानमे बहुत बड़का खादि जकाँ जे छै से भए गेलै हँ पुरान पीढ़ीके लोग भए गेल हमर माता पिता दादा दादी नव पीढ़ीके लोग भए गेलै जेना हमसब भेलियै भाय बहिन भेलै हमर सबके जे छै से आगा बाल बच्चा हेतै तऽ ई दुनूके बीचमे छै पुरान पीढ़ीके जे छै से छै जे माता पिता कलमके जमानाके आदमी छै आइके डेटमे जे छै से जेना पिता पुत्रके बीचमे पिता कलमके आदमी छथि आओर पुत्र जे छथि से इन्टरनेटके जे छै से आदि छै तऽ आइके डेटमे एहनो भए रहल छै जे अपने परिवारके लोक एकठमा बैसल छी आओर आपसमे जे छै से गपशप नहि भए रहल हँ माय बाप किछु सोचि रहल हँ जे बाल बच्चा अपनासँ गप करै आओर बाल बच्चा अपन मोबाइलमे जे छै से ओल पोल या इण्टरनेट खोलने यऽ अपन मित्र सबसँ जे छै से मैसेज करैमे गप करैमे व्यस्त यऽ आओर ओहिनामे जे छै से एहिना चलैत रहतै जे छै से ओ चाहै छथिन किछु आर आओर हम चाहै छी किछु आर तऽ एनामे तऽ विवाद बढ़ैत जेतै तऽ ओहिके लेल जे छै से दुनुकेँ बैसिकऽआपसमे विचार विमर्श करना चाही जेना एकटा कहावत छै दो कदम तुम चलो दो कदम हम भी चलते है तऽ कनि हुनको बात राखना चाही कनि अपनो बात राखना चाही आओर दुनू मिलाके जे छै से चलबाक चाही